وعلیکم السلام جی جی جی بالکل آپ صحیح جگہ پہ کال لگائے بتائیے ہاں یہ تو صحیح بات ہے میں کوئی اچھا سر میں میں رہتا ہوں مدھوبنی میں رہتا ہوں جو کہ ایک اچھا اسٹیٹ ہے وہاں ڈانسنگ کا سکھاتا ہوں سب بچے کو اگر آپ بھی آتے ہیں تو آپ بھی اچھے سیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کہیں کیے ہیں کیا پارٹیسپیٹ کیے ہیں ڈانسگ کے لیے

آپ کو مدھوبنی میں آنا پڑے گا

میرے ایکسپیریئنس تو پانچ چھ سال کے ہے میں نے الگ الگ جگہ پہ اپنا پرفارمنس کیا ہوں اور بہت سارے ایوارڈ جیتا ہوں بولیے کیا بول رئے ہم نے الگ الگ جگہ پہ دہلی ممبئی لندن امریکہ یہ ہر جگہ پہ کیا ہوں ڈانس کا پروگرام اور میں نے الگ الگ جگہ پہ ایک ایوارڈ جیتا ہوں پدما شری بہت سارے ایوارڈ جیت چکا ہوں اور میرے میرے بہت سال کا ایکسپیریئنس ہے آپ میرے کر آ کے دیکھیے گا ڈانس دیکھیے گا کیا بولے ہاں وہ وہ سب سیکھ کے پھر دوسرے لوگ کو سکھاتے ہیں او وہ لوگوں بھی بہت لوگ بہت جگہ جا کر اپنا یہ بہت جیتے ہے اور میرا نام روشن کیا ہے ڈی آر ڈی لٹل ماسٹر میں گیا ہے ڈانس انڈیا ڈانس گئے تھے یہ سب جانتے ہیں نا آپ ڈانس پلس یہ سب پہ یہ سب پہ جا کے میرے اسٹوڈینٹ سب نے پرفامنس دیا اور کافی اچھا نام بنایا اگر آپ بھی آتے ہے تو آپ بھی اچھا نام بنائیے گا ہمارے کوچنگ میں آ کر ہاں ہاں آپ ہاں اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی تھوڑا بہت اس کے بعد آپ ایک اچھا ڈانسر بن سکتے ہیں کیونکہ امپاسیبل تو نہیں پاسیبل ہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں چاہت تو ہاں آئیے اور ہم سے ملیے اور میں آپ کو اچھے سے سکھا دوں گا